हलो नमस्ते मैडम आपको क्या करना करवाना है तो आइए मैडम ना हमारे यहाँ सब कुछ होता है जैसे बाल काटना है शैम्पू से धुलना है और जैसे करवाना है सब कुछ हमारे यहाँ पे है आइए ना पार्टी में जाना है यहाँ पे फे़शियल भी हम कर कर सकते हैं करते हैं सब कुछ हमारे यहाँ जो बाल कट कर करते हैं आइब्रो भी सेट करेंगे बाल बाल को भी बराबर करेंगे हम हम सब कुछ कर सकते हैं हमारे यहाँ आइए क्या चीज़ जैसे हम बोल रहे पार्टी में हो चाहे आइए ना अभी यहाँ फे़शियल करवाना है या कौन सी बाल काटना है या बनवाना है सब कुछ हमारे यहाँ होता है किसी चीज़ के लिए बाल काटने के लिए ज़्यादा नहीं लेते हैं पचास रुपैया ठीक है ठीक ठीक ठीक कर रहे हैं हलो यहाँ से सकरे के पास क्या चीज़ ठीक ठीक ठीक है हम भेज देंगे अरे शाम के पाँच बजे तक खुली रहती है ठीक अभी भेज देंगे अरे क्या चाहिए सब कुछ सेवा हमारे दुकान पर मिल जाएगी ठीक है क्या करवाना है अरे कलर हो जाएगी हाँ अभी भेज रहे हैं रखें